ते हून दा सोआल आया मिगी साढ़ा डोगरा कल्चर जेह्ड़ा जम्मू दा एह् कैसा होंदा ऐ डोगरा कल्चर ते साढ़ा समझो तुसेंगी पैह्लें कपड़े गै तुसें लेइयै चलो पैह्लें लोक पांदे होंदे हे अपनै डोगरी पगड़ी बनन्नी ते पट्टुए दा झोला होंदा हा ओह्दे बाद च उप्पर उ'नें पट्टू दा गै पाए दा होंदा हा अज्ज कल ते तुस दिक्खी कि कुदै रिति रवाज़ गै चेंज़ होई गेआ साढ़ा कल्चर गै चेंज़ होआ दा ऐ इ'यां चला दा ऐ बिच्च बिच्च बैसे सूट जोगरी सोआंदियां कुड़ियां अपने ब्याह् दे बेल्लै जिसलै ब्याह् होंदा ते उसलै सोआंदियां डोगरी सूट ते बाकी ते कुड़ियां अज्ज कल दूआ लेडीज सूट बी अपनां भुल्ली गेदियां न जीन्नां सीन्नां गै पांदियां न ते जैदा टापां जीन्नां गै चलदियां न फिर एह् ओह्दे बाद अपना जेह्ड़ा डोगरी दा साढ़ा खाना पीना ऐ खाना पीना बी ते पैह्लें सिद्धा साद्धा होंदा हा सिंपल गै होंदा हा अपनै बनाई लेआ साढ़े जेह्ड़े ट्रीड ट्रीज केह् आखदे उसी जेह्ड़ा अपनां होंदा ट्रडिशनल ऐ ना जेह्ड़ा साढ़ा खाना ऐ उसी ओह् होंदा हा खिचड़ी खिचड़ी सब तो जादा साढ़ी मश्हूर होंदी ही अज्ज कल खिचड़ी लोकें गी बच्चें गी जेह्ड़ी नमीं जनरेशन ऐ पता गै नी होंदा ऐ कि खिचड़ी चीज़ केह् होंदी ऐ उसी बी अगर कुसै नमक पाइयै बनाना ते उसी आखदे पीले चौल खाना पीना बी हून तुस आखो ते कुछ ते लोग ते घर बनाना गै बंद करी गेदे सिद्धा आर्डर दिंदे ते पिज्जा आई जंदा घर आनलाइन सिस्टम होई गेदा ऐ ते रिति रबाज़ साढ़े जेह्ड़े डोगरें दे चला दे न ते ओह् बिच्च बिच्च अज़ें चला दे न मतलब के अपना रैह्न सैह्न होई गेआ रिति रवाज़ साढ़े जियां भाशा गै लेई लैओ अपनी भाशा हर दो चार किलो मीटर दे बाद भाशा चेंज होई जंदी ऐ मतलब कि अस इत्थै आखने आं कुत्थे आखनें आं दो चार किलो मीटर चली जाओ तुस उत्थें इत्थै ते आखदे कन्नै आखदे कुथैं मतलब कि जेह्ड़ी डोगरी ऐ अपना चेंज़ होंदी जंदी ऐ एह् पैह्लें पैह्लें अपने जेह्ड़े लम्में भाखां लोग गीत गांदे होंदे हे ते ढोलकियां चिमटे लेइयै ते उत्थै ब्याह् च अपनी पूरी रात रात चलदे होंदे हे प्रोग्राम ते डांस करने गीत गाने अज्ज कल ओह् आहला रवाज़ गै रीति रवाज गै निं रेहा हून ते डी जे लाइयै दस मिंट्ट डांस करदे भंगड़ा शंगड़ा पांदे ब्याहें श्याहें च बी ते चली जंदे न साढ़ै अपने जेह्ड़े डोगरी ब्याह् होंदे हे इं'दे बिच्च एह् अज्ज कल ते बड़ा कुछ चली पेआ कोई मैंह्दी रात चली पेई ऐ कोई हल्दी रात चली पेई ऐ ते पैह्लें निं होंदा हा पैह्लें सिद्धा गै इक्कै दिन कुदै सांत करनी पैह्लें सांत दा मतलब ऐ जिसलै बंदा ब्होने आह्ली कुड़ी होऐ जां मुड़ा होऐ न्हाना उसी आखदे हे सांत न्हाने दे बाद अपनै सेह्रा बंदी होई गेई ते सेह्रा बंदी दे बाद अपनै हार शार पोआए जो बी तमोल शमोल देना ओह् दित्ता फिर बरात कड्ढनी ते ब्यहान जंदे होंदे हे फिर पैह्लें पैह्लें लोक जेल्लै जाना ब्याह्न ब्याह् करन जाना ते इक दिन जां दो दिन बरात उत्थें रुकदी होंदी ही ते ब्याह् लंबे चलदे हे चार दिन पंज दिन ब्याह् चलना अज्ज कल केह् ऐ अज्ज कल शाम्मी फटाफट गे बराती ने उत्थें रुट्टी खाद्धी भंगड़ा शंगड़ा पाया बरात बापस ते सवेरे पज़ेकी लेइयै मुड़ा आई जंदा अपनै डोली लेइयै आई जंदा लाड़ी पुज्जी गेई घर एह् बी चेंज़ होआ दे न साढ़े मतलब कि ब्याह् श्यांह् आह्ले बी रिति रबाज़ चेंज़ होआ दे न ते साढ़े इत्थें अपने जेह्ड़े साढ़े डोगरें दे कुल देवते न मंदर होई गेआ जियां बाह्वे आह्ली माता होई गेई ते बाकी सुकराला माता होई गेई एह् सुकराला माता जेह्ड़ी ऐ खा'ल्ली साढ़ी डोगरें दी निं ऐ पूरे विश्व दी एह् कुल देवी ऐ मल माता जेह्ड़ी ऐ न कुल देवी ऐ एह् पूरे विश्व दी कुल देवी ऐ इसी लोग बड़ा मन्नदे न ते बाकी उत्थें जेल्लै शाम्मी आरती होंदी ओह् जिन्ना बी ग्रां ऐ अग्गै पिच्छें जिसलै आरती दी घैंटी बज्जी सारे मंदर आइयै उत्थें बारी बारी मत्था टेकदे बारी बारी घैंटियां बजांदे आरदियां करदे न ते अपने इसी कुल देवते कुल देवते बी मन्नदे जियां मल माता होई गेई ते कन्नै पंज पीरी थान होंदा ऐ राजा मंडलीक काली बीर सिद्ध बिरपा नाथ कन्नै इक नाग देवता होंदा कन्नै इक एह् साढ़े कुल देवते न साढ़े डगरेआं दे